हेल्ल' औ सुदेम औ जोंहा हाग्रामा ब्रिजआव थांनो होननाया माबोरै जाखो पास तारिखसोआव थांसै नामा फाइभ हान्ड्रेडसो खांबा जाया बे जानो सोंनायदो नोङो औ ओमफ्राय जाग्राफोरबो मा मा आइटेम खालामनाय जायो मा मा बेदरखौ लांगोन औ एवनायल' जागोन ना हांनायबो जागोन खस्त'बो मोनहैनो हागौना औ ओमफ्राय दामग्राफोरलाय लांगोन ना लाङा

जोंना साबासो जाबाय ओमफ्राय आं फुंबिलिमोनखौ लिंदेरबावनोसै नामा एसे मानसिफोरा थांबा औ गारिफोराबो माबानायनि भाराफोरा एसे खम जानायनि इसेयावनो जानायनि थोजोबगोन ना जायगा औ जायो बिदिबाबो लोगोफोरजों रायज्लायग्रोनोसै औ सोंहरदो नोंबो आंबो बे फुंबिलिमोननावबो थांगोन ना थाङा खबर लाहरना नायनोसै ओमफ्राय बे गारिखौबो जागोन ना जाया सोंहरनायनोसै आं बिदियावबा थांगोन ना थाङा औ नङा होनबाबो बिसोर थांगोन ना थाङा बिदियावबा बेखौ सोंदेरबावनोसै आं बेनोथ' जादों सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजोंलाय थांबा हगारना होखानाय नङा ना औ दे होनबालाय बिदिनो जाथोंसै औ दे